بھوجپور میں نقصلوادی تحریک انیس سو ستر کی دہائی اس دوران زمین کے مالکانہ حقوق اور مزدور کے مسائل پر اونچی ذات کے زمین داروں اور نچلی ذات کے مزدوروں کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوئے بچھلی قتل آم انیس سو ستہتر پٹنہ کے نزدیک بچھلی گاؤں میں قمی ذات کے لوگوں نے اگیارہ دلتوں اور پچھڑی ذات کے لوگوں کا قتل کر دیا تھا رنویر سیننا اور نقصل وادی تصادم انیس سو نبے کی دہائی دو ہزار کی دہائی اس دوران اونچی ذات کی نچی فوج رنویر سین اور نچلی ذات کے لوگوں کی حمایت کرنے والے نقصلوادی کے بیچ خوب جھڑ پیں ہوئی جس میں بہت سی لوگوں کی جان گئی دیگر قتل عام بہار میں بتحانی طولہ لکشمن پور باٹھے اور میا پور جیسے کئی بڑے ذات پات کے قتل عام ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے بہار کی ذاتی زندگی پر گہرے نتائج پڑے ہیں سماجدہ ان لڑائیوں نے مختلف ذاتوں کے بیچ نفرت اور بد اعتمادی کو بڑھاوا دیا ہے جس سے سماجی سماجی دھروییکرن بڑھا ہے سیاسی عثر ذات بہار کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ان ٹکراؤں نے ذات پر مبنی سیاست کو اور مضبوط کیا ہے معاشی پسماندگی ذات پات کے ٹکراؤں نے ترقی اور معاشیت پر منفی اثر ڈالا ہے ان کی وجہ سے قانون اور ووستھا کی سمسیاائیں بنی رہتی ہیں جو سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں